हा शेयर मार्केट जी ॼाण आहे ऐं जे रही ॻाल्हि करंट मार्केट ऐं फ्लक्चुएशन जी त उहो डिपेंड कंदो आहे कंपनी कहिड़ी बिज़नेस में आहे उनजो बिज़नेस जो कैश फ्लो स्टेटमेंट कीअं आहे पी एंड एल कीअं आहे बैलेंस शीट कीअं आहे असां घणो लोन्स जी रीपेमेंट लोन ॿाहिरां खणी वरितो ऐं घणी रीपेमेंट कईं करे चुका आहियूं इंवेस्टर्स नया इंवेस्टर्स असांजे में घणो इंवेस्ट करणु चाहिनि था इन्हनि सां डिपेंड थींदी आहे कंपनी जी फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू कीअं आहे ऐं इनसां ई असांजो डिपेंड थींदो आहे कंपनी हिकु हिक त कंपनी जे बिज़नेस पी एंड एल बैलेंस शीट ते फ्लक्चुएशन्स थे कंपनीअ जी हर इयर जी घणो रिवेन्यू इनक्रीज़ थियो आहे ऐं घणो प्रॉफिट थियो आहे इन ते फ्लक्चुएशन्स डिपेंड थींदी आहे ऐं ॿियो आहे त असांजो हिकु हूंदो आहे ॿिया एक्सटर्नल फैक् ॿाहिरी फैक्टर्स जो हूंदा आहिनि ॿाहिरी रीज़ंस जो हूंदा आहिनि जीअं की कॾहिं कॾहिं कंपनी जाम सुठो परफॉर्म करे थी पर इंडिया खे कोई प्रॉब्लम थी आहे या ॿाहिरि कोई प्रॉब्लम हले थी कहिड़ी बि कंट्रीअ में जीअं रशिया यूक्रेन जो वॉर थी वियो या कोविड थी वियो त तॾहिं बि इन्हनि शेयर मार्केटनि जा प्राइज़ अफेक्ट थींदा आहिनि फ्लक्चुएट थींदा आहिनि ऐं रही ॻाल्हि डिजिटल एप्स या असांजे हाओ डिजिटल एप्स आर चेंज ट्रेडिंग इन इंडिया त इहो यानी की हिते चवनि था ॿई असांजे जमाने में ही जो एप निकिता आहिनि जिते असां ट्रेडुंग ट्रेडिंग कयूं था इहो कीअं असांजे लाइ चैंजिस थी वियो आहे त पहिरियों असां कीअं पेपर ट्रेडिंग कंदा हुआ पर हाणे जीअं असां अॻिते वधू थां अॻिते वधण जो पहिरियों नियम आहे प्रकृति जो चेंज चेंज सां गॾु ई असां हलंदड़ु आया आहियूं हाणे जो आहे पहिरों असां शायदि पेपर किथे मिले न मिले कुझु गुमु थी वञे कॾहिं ॿारनि खे ख़बरु न हुजे असां किथे इंवेस्टमेंट कई आहे पर ई डिजिटल एप्स सां ट्रेडिंग ते जाम सुठो असरु थियो आहे इन में काई रिस्की ॻाल्हि कान्हे ॿारनि खे बि ख़बरु आहे भई की न असां किथे इंवेस्टमेंट करे रखिया आहियूं उन्हनि खे असां यूज़र आई डी पासवर्ड ॾेई था सघूं असां इयो ॿारनि जे भविष्य जे लाइ बि सिक्योर करे करे उन्हनि खे अॻियां हली करे कोई सुठी इंवेस्टमेंट बि खाली सुठे हिकदमि सेफ़ रस्ते सां उन्हनि खे डिजिटल एप्स जे थ्रू ॾियूं था ऐं सभु डिजिटल एप जेतिरा बि ठाहियां आहिनि ट्रेडिंग जे लाइ उहो गवर्नमेंट जे तरफ़ां वेरीफाइड आहिनि जो हिकदमि हिननि खे रिस्की नऊं जाम ई सेफ़ करे रखियो अथऊं